हैलो भइया मां तव्हांजी दुकान तां ऑनलाइन ऑडर कयो हो हैडफोन उहो अञा ताईं पहुतो कोन आहे हाणे मूंखे ॿुधायो छा कॾहिं पहुचंदो जी तव्हां ॿुधायो न कॾहिं पहुचंदो मूंखे या त उन जी ट्रैकिंग ते ॿुधायो उन लाइ मां छा कयां उन खे ट्रैक कयां हा ट्रैक में त अचे पियो मुंहिंजे घर जे आसपास पहुची वियो आहे पर मूं ताईं त अञा ताईं पहुतो कोन्हे तव्हां जल्दी केतिरो बि थी करे उहो ॿुधायो मूंखे त मूंखे टाइम ते पहुचे ठीकु आहे